जय झूलेलाल असां गुजरात क्षेत्र जे सूरत शहर जा वासी आहियूं असांजे गुजरात क्षेत्र में जीअं की सभिनिन खे ख़बर आहे सभिनीनि खां वधीक प्राकृतिक संसाधन कॉटन जो थींदो आहे कॉटन यानी की रुई इहा खेतनि में उगाई वेंदी आहे हिन में यानी पोइ सालु ॿ हज़ार ॿावीह में साढा पंज साढा पंज सौ किलो पर एकर खेती कई वई आहे इहो हिकु आकड़ो निकितो आहे कॉटन जी उपजाऊ ॾाढे कम जी ऐं बिज़निस खे वधाइणु वारी आहे छोकी अॼुकल्ह कॉटन जा कपिड़ा ई वधि में वधि पाइजंदा था वञनि ऐं हिन जे करे कॉट गुजरात स्टेट में कॉटन जे कपिड़नि जी ऐं कारीगरनि जी ॾाढी खपति आहे हिनजे अलावा गुजरात में ऐं सूरत में नेचुरल गैस जोकी पंहिंजे लेखे पा पंहिंजे भॻवान जे ॾिनल प्राकृतिक संसाधन आहे असांजे हिते गैस पाइपिन में ईंदा आहिनि ऐं कॉटन ऐं गुजरात गैस जी अवेलेबिलिटी गा अवेलेबिलिटी जे कारण यानी की हिन ॿिन्हिनि जी मिलाए करे सूरत हिकु टैक्सटाइल हब चवण में ईंदो आहे सूरत में कपिड़ो ठवंदो त न आहे पर कपिड़नि जी प्रिंटिंग ऐं प्रेसिंग ॾाढी सुठे नमूने थींदी आहे जंहिंजे करे वॾा वॾा कारखाना मशीनरूं लूम्स हलंदा आहिनि ऐं इन मशीनुनि में लॻण वारी जो इलेक्ट्रिसिटी ईंदी आहे उहा बि ॾिठो वञे त हिकु प्राकृतिक तरीक़े सां ई ईंदी आहे जेके इलेक्ट्रिसिटी ऐं जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ थींदो आहे यानी की बिजलीअ जो उहा ईंदी आहे पाणीअ जे ज़रिये ऐं हाणे गुजरात सरकारु हर घर में जो असांखे उहा ॾिनी आहे फैसिलिटी सोलर पैनल्स लॻाइण जे लाइ जोकी इहो ट्रैंड हाणे वधी रहियो आहे सरकारु असांखे हिन सोलर पैनल्स में जो की इलेक्ट्रिसिटी सन जी रेज़ सेव कंदो आहे ऐं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंदो आहे हिनमें ॾाढी हेल्प कंदो आहे ॾाढो मददगारु थींदो आहे हिन में अगरि तव्हांजी यूनिट्स बचनि थियूं त हुनखे बि सरकारु वठंदी आहे या वरी बचाए करे असांखे वापसि ई पे कंदी आहे त ईअं असां वटि ॾाढा ई प्राकृतिक संसाधन आहिनि जोकी हाणे बिज़निस खे ॾाढो वधाए रहिया आहिनि कॉटन गैस टैक्स्टाइल हब जो मशीन रूपी लॻनि उन जे सदके इलेक्ट्रिसिटी असां वटि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी लाइ यानि वॾी वॾी मशीनूं हलाइण लाइ पाणी जी इलेक्ट्रिसिटी ऐं गैस जी इलेक्ट्रिसिटी जा ॾाढा साधन आहिनि जंहिं त करे गुजरात अॻिते ॾाढो वधी रहियो आहे हिनजे अलावा सूरत में हीरनि जी कटिंगूं पॉलिशिंगू उन्हनि खे चमकाइण जो रॉ ऐं कचा हीरा ईंदा आहिनि दुनियां में सभिनीनि खां वॾे स्टेट हुनमें नालो ईंदो आहे स्टेट में अञा त बि चए जे त सूरत जो सूरत जी डायमंड कटिंग ऐं पॉलिशिंग सभिनीनि खां अलॻि ऐं अनोखी आहे त हिन तरीक़े असांजे सूरत में भॻवान जी देन आहे जोकी देवनि जी भूमि आहे जय झूलेलाल